ایک شوق کے طور پر فوٹو کھینچنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ کہیں پر اچھی پلیس پر جانے پر فوٹو کھینچنے پر دوسروں کی فوٹو یا اپنی فوٹو اچھے طور پر کھینچنے پر لوگوں کی تعریف سننے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی فوٹو کھینچے ہیں وہ اچھے کھینچے ہیں اور اسی پرکار یہ فوٹو فروفیشن بھی لے سکتے ہیں جو لوگ آگے چل کر بہت بڑے آدمی بن جاتے ہیں فوٹو کھینچنے پر صرف شیر وغیرہ کا کھینچو لومڑی کا کھینچو وغیرہ وغیرہ ایسے بہت سے جانوروں کو فوٹو کھینچ سکتے ہیں جنگل میں جا کر جو لوگ کہلاتے ہیں وائلڈ لائف فوٹوگرافر اب ان کو وائلڈ لائف فوٹوگرافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وائلڈ جو بھی پرکار کے جانور ہوتے ہیں ان کے فوٹو کھینچنے پر ان کو اچھا لگتا ہے تو اس پرکار سے وہ پیسے بھی کما لتیے ہیں اور ان کا منورنجن بھی ہو جاتا ہے اور کئی پرکار کے فوٹو ہم ایسے کھینچ لیتے ہیں جیسے اچانک سے فوٹو کھینچا اور بہت اچھا آ گیا تو لوگوں نے تعریف سننے پر بہت اچھا لگتا ہے اگر تعریف سننے کو ملتی ہے تو ہمیں تعریف سننے کو بہت اچھا لگتا ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو اپنا پروفیشن کیوں نہ بنا لیں اور اس کو لوگ شوق کے طور پر کھینچ لیتے ہیں فوٹو وغیرہ جاری رکھتے ہیں رکھنے رکھتے ہیں بہت طریقے ہیں یہ سب اور وغیرہ فوٹو کھینچنے کے بعد بھی لوگ اپنا کام جاری رکھتے ہیں